कपिड़ा धोइण लाइ हर घर में हर तर हर माण्हूअ जो अलॻि तरीक़ो हूंदो आहे केरु राति जो पुसाए थो रखे त सुबुह जो उथी थो धोए त केरु वाशिंग मशिन में थो धोए मां मुंहिंजा कपिड़ा सुबुह जो ॿोड़े छॾींदी आहियां पोइ कलाकु खनु खां पोइ धोईंदी आहियां त हुननि खे सुकाइण लाइ मां केॾीमहिल वाशिंग मशीन में ड्रायर कंदी आहियां त केॾीमहिल उस ॾिसंदी आहियां त उस में सुकाए वठंदी आहियां उनमें निचोड़ण में त ॾाढी महिनत लॻंदी आहे पर हर मौसम में अलॻि सीअ में मां थोरी हल्की उस उस में विझणु पसंदु कंदी आहियां त बरसाति जे मौसम में पंहिंजे घर में कपिड़ा सुकाइण जो मूंखे स्टैंड आहे त मां उन ते कपिड़ा सुकाईंदी आहियां पंखे जे हेठां विझंदी आहियां कपिड़ा सुकनि त उन खे प्रेस कंदी आहियां ऐं गर्मीअ में त हल्की उस हुजे हल्की छांव हुजे उनमें विझंदी आहियां ताकी मुंहिंजे कपिड़नि जो कलर न निकिरी वञे ऐं वधीक पाणी बर्बादु न थिए इनकरे मां मोस्ट ऑफ कपिड़ा सुकाइण लाइ पंहिंजे ॿिनि टिनि पाणीनि खे गॾु हलाईंदी आहियां हिक पाणीअ मां ॿिया धोई त ॿिए पाणीअ में वरी उहे कपिड़ा विझंदी आहियां हुननि में वरी मां लास्ट में मुंहिंजा पायदान धोई छॾींदी आहियां जय झूलेलाल